جانور کاٹنے سے آدمی کو زہر پھلنے لگتا ہے اور اس سے آدمی کی موت ہونے لگتی ہے اور کیا نام ہے اس کے لیے کیا نام ہے وہ میرے گاؤں میں سپیرا رہتے ہیں اور سفیرا اس کو دیکھتے اوکھتے ہیں اور کسی بھی جہریلے جانور جو دھرتی پہ رہتے ہیں ہانی کارک ہوتے ہیں اور کیا نام ہے کئی طرح کے جانور رہتے ہیں ہوتے ہیں ہمارے اس میں دھرتی پہ اور جیسے بلّی بلّی الّی جتنے بھی سانپ ہیں وغیرہ جتنے بھی چیز ہیں سب دھرتی پہ رہتے ہیں جانور بلّی کتا سانپ یہ سب جانور ہیں جو ہمارے لیے ہانی کارک ہے اور کیا نام ہے بلّی و کتا یہ ہر دھرتی پہ رہتے ہیں اور گھر گھر گھر پہ آتے ہیں کاٹنے کے لیے دیکھتے ہیں اور یہ دوسرے پہ دیکھتے ہیں آگے پیچھے کیا ہے نہیں ہے تو بھوکتے ہیں کتا اور بندر ادھر ادھر کرتے اچھلتے رہتے ہیں ہمارے ادھر کیلا دیتے ہیں تو یہ کیلا کھاتے ہیں اور کیا نام ہے سانپ سانپ یہ دھرتی پہ رینگتا ہے اور دھرتی پہ رینگنے کے بعد اپنا جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور کھانا میں سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے تو وہ زہریلا ہو جاتا ہے اس کا بدن اس کو موت ہونے کی سنبھابنا ہو جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے تو وہ آدمی مر جاتا ہے اور اس سے مرتیو ہو جاتی ہے